جی ہاں عبادت کے دوران کچھ مخصوص ثقافتی طرز عمل ہے جن کی میری پیروی جن کی میں پیروی کرتا ہوں جو میرے مذہبی تجربے کو مزید روحانی بناتے ہیں سب سے پہلے میں نماز کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھتا ہوں وضو کرنا میرے لیے ایک اہم عبادت کا حصہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو روحانی طور پر صاف کرتا ہوں یہ نہ صرف جسمانی صفائی ہے بلکہ یہ ذہنی سکون اور یکسوئی کے لیے بھی ضروری ہے وضو کے بعد جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہوں دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ میں نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ مختص کرتا ہو یہ جگہ میرے لیے پرسکون ہونی چاہیے جہاں مجھے کسی قسم کا خلفشار محسوس نہ ہو یہاں آ کر میں اپنے دل و دماغ کو عبادت کے لیے متوجہ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کوشش کرتا ہو کہ اپنے ہاتھوں میں قرآن یا دیگر مذہبی کتابیں لے کر بیٹھوں تاکہ میری توجہ خدا کے عبادت پر مرکوز رہیں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ میں عبادت کے دوران دعا میں بھی ثقافتی طرز عمل اپناتا ہو دعا کرتے وقت میں ہاتھ اٹھاتا ہو اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے اپنے مسائل اور خواہشات کا ذکر کرتا ہو یہ لمحے میرے لیے بہت خاص ہوتے ہے کیونکہ اس میں میری روحانی حالت میں بہتری آتی ہے آخر میں میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کے تجربات کو یاد کرتا ہوں جو مجھے روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں یہ ثقافتی عناصر مجھے اپنی عبادت میں خوشی اور سکون عطا کرتے ہے اور میں ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانے کے کوشش کرتا ہوں